आहो जि'यां में की आखेआ की में बड़ी बड़ी अलग डिफरैंस लैग्वेज दी बुक्स पढ़दी ही ते में इक इंगलिश दी बुक ही दा लिटल कराई ओह् बुक ही न जेह्ड़ी ओह्दे च न बड़ी गै शैल शैल कविता ही इंगलिश च गै ऐ ही बट ओह्दे च न बड़ी गै शैल शैल कविता ही जिस्सी पढ़ियै न मैं इमोशनल होई गेई रोई बी ऐ ही उस्सी पढ़दे पढ़दे गै अपने आप गै मेरे आंसू निकली गे ओह्दे च बड़ी गै शैल बुक जेह्ड़ी ही ओह् राइटर ने लिखी दी ही ओह् ओह्दे च उ'नें लिखे दा हा की इक कुड़ी ही ओह् अपने मांऽ प्यो कन्नै रौंह्दी ही ते ओह् न ओह् न इक दिन ओह्दी मांऽ उस्सी कुतै लेइयै जा दी होंदी ट्रेन च ते ओह् उद्धर गुम होई जंदी बचैरी ते ओह् उद्धर गुम होई जंदी ओह्दी मांऽ जेह्ड़ी न ओह् पाकिस्तान दी होंदी ओह् हिंदोस्तान च गुम होई जंदी ओह् न इक मुड़े गी लब्भी जंदी ओह् न ओह् बड़ी कोशिश करदा उस्सी पुच्छने दी की तूं कु'न ऐ तूं कुद्धरां आई ते ओह् बोलदी निं की जे ओह् गुंगी होंदी ऐ ते ओह् निं बोलदी ते ओह् फिर उस्सी पुच्छदा ओह् फिर उस्सी पुलिस स्टेशन बी लेइयै जंदा पुलिस स्टेशन आह्ले बी पुच्छदे की तूं कु'न ऐ तूं इद्धर केह् लैने गी आई ओह् पाकिस्तान दा आई दी होंदी ऐ ते ओह् फिर दिक्खदे उस्सी ते उस्सी ओह्दे कन्नै गै भेजी ओड़दे ओह्दे कन्नै गै रौंह्दी फिर किछ दिन ओह् बड़ी कोशिश करदा ऐ ओह्दी मांऽ गी बलाने दी इक दिन मैच चला दा होंदा ते ओह् इंडिया आह्लें गी स्पोट करदे ते ओह् पाकिस्तान आह्लें गी स्पोर्ट करदी उस्सी एह् बी निं पता होंदा की ओह् पाकिस्तान दी ऐ जां इंडिया दी ऐ ते ओह् पाकिस्तान कन्नै उस्सी पता चलदा की एह् पाकिस्तान दी ऐ कन्नै ओह् मीट बगैरा बी खंदी ही ते उं'दे घर न मीट बगैरा नेईं खंदे हे तां तांइयै उस्सी पता चली जंदा की एह् पाकिस्तान ते एह् बोली निं सकदी ऐ फिर उ'न्न बड़ी कोशिश कीती कि में इसी एह्दी मांऽ कन्नै मलां फिर ओह् बचारा बड़ी मुश्कलें कन्नै ओह्दे मांऽ प्यो निं मनदे हे मुड़े दे कि तूं पाकिस्तान जा ते उ'न्न बड़ी कोशिश कीती की ओह्दा बीजा बनाइयै बी जां पर बीजा आह्ले बी अजकल कुड़ियें गी कुतै दे कुतै भेजी उड़दे ते उ'न्नै न भरोसा नेईं कीता ओह्दे उप्पर उ'न्न फिर उस्सी अपने कन्नै गै लेता उसी बाडर क्रास करी करियै उस्सी पाकिस्तान पजाया फिर ऐंड च उस्सी अपनी मांऽ लब्भी ते ओह् बचैरी एड्डी दूरां दौड़ियै गेई अपनी मांऽ कोल ओह् गलें मिली ते ओह् दिक्खियै मिं बड़ा गै ज्यादा रोना आया बड़ी शैल बुक लिखी ही उ'न्न ते बड़ी शैल ही ओह्